کتابوں کے علاوہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور ڈیلی صبح میں نیوز پیپر آتا ہمارے کونے ایک نہیں دو تین نیوز پیپر آتے سیاست منصف دکن اس میں سے تینوں میں سے ایک تو بھی پورا میں مکمل کرتا ہوں کرتا ہوں